आङो दाखालि क'क्राझार टाउनाव थांबा आङो ओरैबायदि बेग मोजां फसायनानै बायनानै लाबोदोंमोन आङो दा बिराद मोजां मोनदों आरोखि आङो बे सिङावबो पकेट बिराद मोजां मोननै मोनथाम थानायखाय आङो बायनानै लाबोदों बिराद मोजां मोनदों आं सेनफ्राबो जेन'बा गाज्रि नङा सेन थेन गावनाय नङा जेनबा आं बेगनि थाखायनो आङो ओरैबायदि मोजां मोननानै आं लाबोदों आरो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बायदोंमोन बिदिनो से सेना मोजां नङा बिदिनो सेन गाज्रिखाय बायनानै लाबोवाखै आं ओरैबायदि आंना बिराद मोजां मोनदों आरोखि आङो बेनि थाखायनो आं दा फसायनानै लाबोनाय जादों बेगखौ बिराद